बाइकिंग शुरू करय के लेल हमरा अपना घर के जे अग्रज सदस्य छथि पैघ भाय से प्रेरित केला एकर मुख्य कारण छलै जे कोनो भी काज बाइकसँ जल्दी से जल्दी कयल जा सकै छै पैदल या साइकलसँ ओते जल्दी कार्य संभव नहि छै जतेक कि बाइक सऽ छै बाइक सॅं चारि चक्का के अपेक्षाकृत सेहो चूँकि बाजार मे आइ काल्हि ट्रैफिक बहुत बढ़ि गेल छै तैं ई हमरा ई जुनून सालो से विकसित अछि जे बाइकिंग एहि चलते नीक सवारी छै जे ओहिसँ बहुत कम समय मे अहाँ बहुत रास कार्य कऽ सकै छी खास कऽ के एक जगह से दोसर जगह पहुँचै मे बाइक सऽ बहुत कम समय लगै छै मार्केटिंग सेहो बाइक के अपेक्षा आओर कोनो चीज सॅं बहुत समय लगै छै बाइकमे कम समय लगै छै मार्केट मे अगर ट्रैफिक छै कहीं रोड साइडमे अहाँ बाइक लगाके जे बाजार के मूलभूत चीज अछि ओ अहाँ खरीद सकै छी जे चीज के लेल अहाँ बाजार गेल छी लेकिन ई चीज दोसर सॅं संभव नहि छै चारि चक्का या पैदल पैदल गेला पर आओर समय लगै छै पैदल चलऽ परै छै साइकिल से गेला पर ओहिसँ कम समय लगै छै लेकिन बहुत कम समय मे अहाँ बाजार पहुँचै छी बाइक सॅं आओर चारि चक्का के अपेक्षा ट्रेफिकके अहाँ चीरैत बाइक सॅं सही समय पर अहाँ बाजारके समान खरीद कऽ घर आनि सकै छी